जय झूलेलाल कॾहिं कॾहिं सही में एतिरो समय मां बिज़ी रहंदी आहियां कि मूंखे पंहिंजो चित्रकारी करण जो समय कान मिलंदो आहे घर में कंहिं जे अचण वञण सां या को वार त्योहार हुजे घर में कमु वधी वेंदो आहे हिन करे मां पंहिंजी चित्रकारी कान करे सघंदी आहियां हिन पर मां किथे वेंदी आहियां घुमण फिरण या केर को वार त्योहार ईंदो आहे हुनखां मूंखे पंहिंजे मन में कल्पना ईंदियूं आहिनि कि मां अॼु हिन त्योहार ते अहिड़ो दृश्य ठाहियां ऐं मां कीअं बि करे पंहिंजे घर जो कमु कढी करे कमु करे करे पंहिंजी निंढ फिटाए करे ॿ कलाक पंहिंजी निंढ जो टाइम कढी करे हुन में मां पंहिंजी चित्रकारी कंदी आहियां हू सभु मां पंहिंजी मन में जेके बि चित्रकारी हूंदी आहे हू काॻर ते लाहींदी आहियां